अस रोज़ खाना बनांदे आ ओह्दे च जि'यां अस अगर असें राजमाह बनाने आ जां भी चिट्टे चने बनाने आं तां ओह्दे च मुट्टी लाची पाई लैओ ते बड़ी टेस्ट सब्ज़ी बी बनी जंदी साढ़ी जेह्ड़ी डिश ऐ अस त्यार करदे जेह्ड़ी असें दाल चने दी जां कुछ त्यार करदे ते ओह्दे च मुट्टी इलाची पाई लैओ ओह्दा रोल गै बड़ा अच्छा होंदा ओह् ओह्दे कन्नै खुश्बू बड़ी अच्छी होई जंदी दाल दी होर बड़ी पौष्टिक दाल बनी जंदी ऐ चिट्टे चने बड़े राजमांह् बड़े अच्छे बनदे ऐ जि'यां राजमांह् च मुट्टी लाची पाओ ते चिट्टे चने च मुट्टी लाची पाओ ते बड़ी अच्छी बनी जंदी ऐ ते बड़ी अच्छी टेस्ट बी होंदी ऐ होर सानूं बड़ी इ'यां मतलब पौष्टिक बी बनी जंदी ऐ जि'यां चिट्टे चने बनाओ ओह्दे च थोह्ड़ी जेही पत्ती ते थोह्ड़ी जेही पोटली च बन्नियै कुक्कर च पाई ओड़ो ते ओह्दे कन्नै चिट्टे चने बड़े टेस्ट बनदे न रंग बी बड़ा स्हेई बनी जंदा ऐ अगर असें जि'यां सरदी च कुछ जुकाम ठंड आई गेई ते फिर अस चाह् बनाचै ते ओह्दे बिच थोह्ड़े दौ पूतनै दे पत्तर पाई ले पूतना गैस बिल्कुल खत्म करी ओड़दा ऐ बिच जमैन पाई लैओ बिच ओह् पाई लैओ थोह्ड़े जेह् तुलसी दे पत्तर पाई लैओ ते जुकाम खांसी सब कुछ कुछ ठीक होई जंदा बड़ा अच्छा मतलब कि टेस्ट बी बनी जंदी ओह् सोआद बी होंदा शैल होर शैल शैल बनी जंदी चाह् इ'यां अरक आह्ली चाह् बनी जंदी ऐ ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै होर कोई बुखार जुकाम बी निं आई सकदा राजमांह् बनाओ ओह्दे बिच अदरक पाई लैओ जां हींग पाई लैओ जि'यां मांहें दी दाल बनाई लैओ ओह्दे च बी हींग पाई लैओ होर खुशबू बड़ी शैल होंदी ऐ पौष्टिक बड़ी शैल साढ़ी दाल जां राजमांह् बनदे ऐ होर बड़ी पौष्टिक बनी जंदी एह्दे कन्नै चाह् बनाई लैओ थोह्ड़ी जेही जमैन पाई लैओ थोह्ड़ा अदरक पाई लैओ बड़ी अच्छी बनी जंदी ऐ अगर कड़म बनाना होऐ ते लस्सन पाई लैओ ते लस्सन दा तड़का बड़ा अच्छा कड़म बनी जंदा होर साग अस तड़कदे ऐ बोआलदे ते ओह्दे बिच तड़का लांदे ओ लस्सन दा केह् आक्खदे उसी ओह् थूम ओह्दे कन्नै बड़ा ओ खुशबू बड़ी शैल होई जंदी ऐ होर बड़ा टेस्ट बनी जंदा ऐ बौह्त टेस्टी बनी जंदा पौष्टिक बी बनी जंदा साग ते अच्छी ते अच्छी पौष्टिक बनाने ताहीं सानूं जि'यां घिया बनाओ ना ते ओह्दे च जीरा पाई लैओ ते बड़ा अच्छा बनदा कदें कदें जमैन बी पाई लैंदे अस ओह्बी बड़ा शैल बनदा ऐ होर पौष्टिक बी होई जंदा होर मुट्टी लाची मिगी बड़ी शैल लगदी ऐ ओह् राजमांह् में जेल्लै बी बनांदी ते में बनांदी ऐ ते राजमांह् च बनांदी ऐ बड़ी शैल बड़े शैल बनी जंदे राजमांह् बड़े शैल बनी जंदे होर